हेल्ल' आदा माबालै आं गंसे एल साइज न' लुनो नागिरदों ओमफ्राय एल साइज न' लुनायाव रुम मोनबा बनायगोन आरो बेसेबांसो इथा नांगोनथाय दस हाजारसो नांगोन ने अ

एक नाम्बार औ अ बेसेबांसो गोलैगोनथाय ओरैनो अ अ ओमफ्राय बालाया बबेनिया मोजां जागोन सानदों माने अ

अ मोजां मोनो ना

सिमेन्टआ माने आरो सिमेन्ट होनोबा बबेया हामगोन नंबायथादों आं बेखौ

नों लुथ'ला होनबा ए अ आं

होनबा अरदार होलाय ओरैनोथ' इथाबाथ' माबा नांगोन दस हाजारसो नांगोनबा अ इथाखौ नांग्रोसिनगोन अ रद आरो सिमेन्ट ओहो लाबोवाखै अ दे जागोन दे औ दे जागोन दे रायज्लायनानाै ओं अ दे दे होनबा लाखिथनोसै ने दे दे